जय झूलेलाल अॼु कल्ह टेक्नोलॉजी असांजे लाइ घणोई वधीक वाधारो कराए जंहिं में माण्हू हिकु ॿिए सां ॻाल्हाए सघे थो मोबाइल रस्ते ॻाल्हाए सघे थो उन में मोबाइलनि में मैसेज विझी तत्काल मोकिले सघे थो ऐं पोइ हुन मोबाइल रस्ते बिल वग़ैरह भरे सघे थो ऐं हिकु ॿिए सां विडियो कोल करे ॻाल्हाए सघे थो जय झूलेलाल